बालाघाट जिले में जो स्वास्थ्य सेवा है बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की कमी है यहाँ पे आवागवन की सबसे बड़ी दिक्कतें हैं जिसके कारण कि चिकित्सा सुविधाएँ और सेवाएँ समय पर प्राप्त नहीं होती हैं इसको ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले जो अंदर के जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको सही तरीके से सड़कों से जोड़ा जाए ताकि जो चिकित्सा सुविधाएँ और सेवाएँ हैं वो समय से उपलब्ध ग्रामीणों को हो सके